अस घरै दे चार बंदे आं जनेहा इक ते मेरे आ'ऊं ते मेरे घरा आह्ला ते होर मेरी इक मेरी कुड़ी ऐ ते इक मेरा मुड़ा ते ओह् बच्चे साढ़े ते स्कूल जंदे होर सवेरे उट्ठियै ते रुट्टी छुट्टी बनाना पौंदी ते ओह् भेजना पौंदे स्कूल ते होर मेरे घरे आह्ले बी इयां साथ दिंदे मेरे कन्नै ओह् बी करांदे फ्ही ओह् नौकरियै'रे जंदे उठी कम्म करने जंदे बाह्र ते फ्ही में घरा दा कम्म करना पौंदा फ्ही में सारा घरै दा करियै रुट्टी छुट्टी बनाइयै फ्ही भांडे छांडे बगैरा पौचा झाड़ु देना पौंदा कपड़े छपड़े धोना पौंदे फ्ही ओह्दे बाद च रुट्टी दिनै आह्ली बनानी पौंदी होर फ्ही मेरे घरै आह्ले नौकरी'रा औंदे फ्ही चाह् छाह् पलैनी उनेंई फ्ही असें गवां रक्खी दियां गवां बी रक्खी दियां असें ते मिकी इं'दे आस्तै घाह् बी बड्ढना पौंदा में दूर जाना पौंदा थोह्ड़ा घरा कोला दूर ऐ घाह् ते कश ते ऐ नी ऐ साढ़ी बाड़ी थोह्ड़ी नेही ऐ ज्यादा नी ऐ ते दूर ऐ इ'यां ते फ्ही ओह् दोऐ जने जन्ने इ'यां आखनी आ'ऊं जाने ई भई अऊं इक्कली गै लेआउनी बा ओह् इ'यां में थोह्ड़ी सेह्त ठीक नी रौंह्दी ते ओह् आखदे कि अस दोऐ जने जा'रगे ओह् औंदे फ्ही अस घाह् छा आह्नने डंगरे आस्तै फ्ही दोऐ जनें घरे दा कम्म करना पौंदा डंगरे बी करना पौंदी में ते उनें लाना नी चाह्नी मगर मेरी सेहत नी रौंह्दी ठीक फ्ही उनें लाना पौंदा कम्म करने तां गै लगदे ओह् इ'यां ते मर्द बचारे अग्गें गैं बाह्रा दा थक्के दे औंदे हुट्टे दे औंदे बचारे बा ओह् बी सोचदे भाई सेहत नेईं होऐ ठीक तां कराना पौंदा घरा दा कम्म बी होर केह् नांऽ बच्चे ते उ'नें कुत्थैं कराना उ'नें अपनियां अज्जकल पढाइयां गै बड़ा बोझ ऐ उं'दा बी उ'नें कदें पैह्ले स्कूल जाओ फ्ही आओ फ्ही टयुशन बी जाना पौंदा फ्ही टयुशनां दा औन ते फ्ही कुत्थैं लाना उ'नें कम्म असें गै करना पौंदा दोन्ने जने घरा दा रली मीलियै गै करने बच्चे दा ते चलो बच्चे बी करङन बा इं'दा टाइम ई नी ऐ जेल्लै टाइम इं'दा औग तां उ'नें बी करना गै बा हून चलो पढ़ा दे तां पढ़दे फ्ही इ'यै दोऐ जने गै अस ते करना होंदा ते इ'यां पैह्ले ते अस किट्ठे रौंह्दे हे नी तां ते फ्ही अस बड़ा मुश्कल होंदा हा फ्ही बी तां बी पता तुसेंई अज्जकल फैमिली च कोई करदा कोई नेईं करदा ते उ'नें ते करना पौंदा अपना साथ नभाना होंदा हा ते नभाना पौंदा हा उनें ते आइयै कराना गै पौंदा हा बा बाकी घरै च बी बाकी ओह् बी देर शेर मेरे ओह् बी जंदे स्कूल स्काल फ्ही उ'नें बी कुत्थै करना होंदा कम्म बा हून चलो अलग अलग न उं'दे हून थोह्ड़ा आपूं बिच्चै गै करना पौंदा असेंई ते उनें कुत्थै करना ओह् अपना अपना करदे ते एह् कम्म करियै औन ते मन थोह्ड़ा करदा ते हां भाई चलो हुट्टे दे आए दे ते कम्म लाना केईं ते जनानियां आखदियां कि इनें केह् कीता असें गै कीता सब किश बा अस नी एह् सोचने एह गल्ल बा चलो आ'ऊं आखनी मेरी सेह्त ठीक रवै ते में आपूं बी करुनी थोह्ड़ा बौह्ता बा जेह्ड़ा होंदा घरै दा इन्ना हारा केह् करना फ्ही करना पौंदा अगर सेह्त नेईं होऐ ठीक ते ओह् बी इ'यां जंदे ते बच्चें ई बी आ'ऊंं ते आखनी बच्चे लाओ कम्म ते लांदे नी कम्म आपूं गै आखदे अस आपूं करुनेआं बच्चे नी लाना ऐ

हून बाड़ियां बी साढ़ियां इ'यां दूर दूर न ते उत्थै इसलै ते असें राहे दा चरी बाजरा ते दूर दूर होंदियां बाड़ियां समान समून लैनै आस्तै बी दूर दूर जाना पौंदा ते फ्ही उ'यै आह्नदे समान में ते आह्ननी नी ऐ किश बी बा उ'यै आह्नदे घरै सब किश ते में कुत्थै करनी मेरे घरै आह्ले गै करदे ज्यादा बाह्रै दा घाह् घू ऐ ते ओह् ते बड्ढना गै पौंदा बा ओह् बी इक्कलै नी जाना दूर कुत्थै जाना कुदै किसा दा डर कुदै किसा दा ते कुत्थै जाना दूर घर गै करना पौंदा आइयै ते रली मिलियै गै करना असें केह् करना फ्ही हां घरै दा करना पौंदा